रेसमे दौड़यके लिए हमरा रहल जबकि हम चौथी या पाँचबी इसकुलमे छली तब हम रनिंगमे भाग लेली रऽ जोकि प्रखंड स्तर पर भेल छल जाहिमेकी हम फर्स्ट प्राइज पइली रऽ ओहि दौड़ से हम सब चीज तऽ डेलीके करै छी दौड़ से ई होइ छै कि हमर स्वस्थ आओर स्वस्थ की शारीरिक स्वस्थ अच्छा रहै छै आओर उससे की होइ छै कि मतलब अहाँ की बहुत दूर दूर से मतलब शारीरिक एनर्जी की बनाबट रहै छै आओर देखबै की दौड़ से ई आओर ई व्यवस्था दौड़के कारण ई होइ छै कि अहाँ रनिंगमे अहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी भाग लऽ सकै छियै जैसेकि अहाँ अपना गाँवके नाम ऊॅंच कऽ सकै छियै अहाँके जिलाके नाम ऊॅंच कऽ सकै छियै आओर अहाँके अहाँ से जे छोट बच्चा छै ओ अहाँके देखके फेरो अहाँके पथ पर पएर पर चलत देखैत कि हँ की हमरा गाँवके लोग एतेक दौड़के एतेक नाम कमेलक छल तऽ हमहु करै छी आओर बहुत सी बात होइ छै की मतलब र रनिंग से छै दौड़ छै जैसेकि मतलब अहाँ एकटा चीज समझ जइयौ की दौड़ एक एसन चीज छै की अहाँक शरीरके अहाँ की चालिस होइ पैंतालिस होइ पचास साल होइ अहाँ अगर दौड़ै छियै तऽ एहि सऽ ई चीज होइ छै कि मतलब अहाँके शरीर स्वस्थ एनी टाइम बनल रहत आ फिटनेसमे जेकरा कहै छै स्वस्थ एनी टाइम बनल रहत बहुत सी बात बीमारी अहाँके दूर रहत और फिटनेस जो अहाँ चाहै छी की मतलब रनिंग शमे ठीक ठाक छियै तऽ अहाँ फिटनेस कोचिंग बहुत चीज चला सकै छी की अहाँके पास एक्सपीरियन्स रहत ने जिला लेबलके होइ चाहे स्टेट लेबल पर होइ बहुत चीज जे है कि मतलब अहाँके मिल सकै हइ की हँ रनिंग से ई चीज फायदा होइ छै नहि होइ छै देखियौ की समाजमे ई होइ छै की दौड़ बहुत तरहके फिटनेस रनिंग होइ छै हमलोग देखै छियै कि मतलब दौड़ हुसैन बोल्ट हो गेल बहुत एहन एहन रनर छै कि मतलब अपन नाम एक दूसरे कन्ट्री से अदर कन्ट्रीके भी नाम ऊँचा कऽ देलक रनिंगमे हम सब छी कि अहाँके ही कारण देखै छियै कि रनिंग रनिंग छै की मतलब सोचि लियौ कि अहाँके शरीरके स्टेमिना ऊर्जा हरेक छी अहाँके मेंटेन कऽ के रखत कोइ भी चीज देखियौ मतलब ओ शरीरके अगर स्वस्थ रहैके रनिंग अगर रनिंग देखियौ जैसे हम आर हम आर छलिए ओहि समयमे चौथा चौथा समयमे दौड़लिए रऽ चौथी क्लासमे दौड़लिए रऽ चौथी फेर दौड़लिए फिर उसके बाद हम आठबीमे दौड़लिए चौथीमे हम फर्स्ट डिबीजन आनली फेर आठबीमे सकेंड डिबीजन आनलिए सबमे हमरा प्राइज मिलल रहै प्राइज एकमे घड़ी मिलल रहै दोसरमे कॉपी मिलल रहै जाहिके कारण हमर घरके लोक भी देखलियै कि हँ सम्मान केलक की हमर बच्चा फर्स्ट प्राइज जीतके लायल हँ फेर ओकर बाद सकेंड भी लायल हँ तऽ गाँवके भी बच्चा लोक सब देखलकै की हँ ई बच्चा किछु रनिंग दौड़के कऽ रहले हइ जाहिके कारण बहुत सी बात मतलब की कहु गाँवमे भी अहाँके हरेक चीज अहाँ देखके सबकिछु मिल सकै हइ की हँ गाँवके ई लड़का ठीक छै रनिंगमे ठीक छै तऽ ओ अहाँके रनिंगमे मतलब रनिंगके सीधा बात बुझि जइयौ कि हँ अहाँके आर्मी लाइनमे भी जा सकै छियै दौड़ आर तऽ छहियै रेस अगर सही हइ तऽ अहाँ बुझियौ आर्मी लाइनमे जा सकै छियै हरेक लाइनमे अहाँ अगर फिटनेस सही हइ तो आप कोइ भी चीज होइ डिफेंस लाइन के अहाँ कोइ भी चीज कऽ सकय छियै अगर रनिंग अहाँके ठीक हय तो